गायनके तकनीकके अगर हम अभ्यास करब तऽ हम कोनो एहन प्रोफेसनल रूपसँ ट्रेनिंग तऽ नहि लेने छी लेकिन हम अपने घरमे सुनि कऽ अपना घर परिवारके आदमी आओर इमहर खास कै कऽ फँग्सन सभमे हमरा कनि बिशेष प्रेम यऽ अगर केओ गाबैत रहल तऽ हम बैठकऽ कनि ध्यान देलहुॅं कनि सुनैके प्रयास कयलहुॅं किएकी सङ्गीतमे हम दखै छियै सभ्यता छुपल छै सङ्गीतसँ सभ्यताके बहुत बेसी जुड़ि रहल छै ई टा हम नहि कहब जे सिर्फ मैथिलीटा कतौ भी अहाँ जइयौ तऽ अगर अहाँ सङ्गीतके सिर्फ सुनि लै छियै आ कतौके राजकाज एटेण्ड कऽ लै छियै तऽ अहाँ कल्चरके बुझियौ अहाँ अस्सी परसेंट बुझि जेबै अस्सी पर्तिशत अहाँ सङ्गे ओकर कल्चर बुझि गेलियै हम बङ्गालमे किछु दिना नौकरी कयलहुॅं तऽ ओतहियो हम इएह देख लियै हम ओतुका गीत सुननाइ चालू केलियै ओतुका विवाह फँग्सन सभ अटेण्ड करैत करैत कल्चरके अनुभव भए जाइ छै तऽ एनहिये मिथिलामे एतऽ गीतके बहुत प्रधानता छै तऽ हम अपन अभ्यास सुनिके कयलहुॅं अपन गुनगुनाबैत रहलहुॅं साथमे आ साथमे कोशिश कयलहुॅं खास कैकऽ छै जे कान्फिडेंस राखैके तऽ अपन कॉन्फिडेंस अगर कतौ मौका भेटत तऽ हम ओहि गाबैमे प्रयास करै छियै जइसँ हमर गान आओर बढ़िआँ भेल जए दिन बऽ दिन